جسمانی ورزش اور یوگا میں بہت سے فرق ہیں جسمانی ورزش کو ہم کیسے بھی بہت سارے طریقوں سے ورزش کر سکتے ہیں چل کر تو لیٹ کر بیٹھ کربہت ساری طریقے سے ہم ورزش کر سکتے ہیں لیکن یوگا ایک طریقہ ہوتا ہے اور شانتی اور خاموش ہو کر مجھے یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے جسمانی ورزش اور یوگا میں فرق